हेलो बोलिए अरे आप थिएटर से बोल रहे हैं मुझे तीन टिकेट चाहिए थी वह पिक्चर का हाँ जी हाँ हाँ हाँ हाँ किसी का भाई किसी की जान कि मुझे तीन टिकेट चाहिए थी तो मिल जाएँगी क्या जी जी तो जी हाँ तीन चाहिए थी मुझे मैं मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ आप आपका मतलब यू पी आई बता दीजिए मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ

जी मुझे गोल्डन में चाहिए ठीक है ना जो भी हो आप मतलब मेरी तीन टिकेट बुक कर दीजिए जी जी जी ठीक है धन्यवाद आपका जी जी जी ठीक है नहीं नहीं बस ठीक है यही चाहिए थी जो टिकट बुक करवानी थी तो मतलब यह हम लोगों को कब तक मिल जाएँगी टिकट

जी ठीक है जी धन्यवाद आपका